موجودہ سرکاری ہیلتھ سروس میں کافی حد تک اچھا ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسپتال میں آپ کو بہت سارے ٹیسٹ فری ہیں جیسے آپ اسے آپ افورڈ نہیں کر سکتے وہ آپ سرکاری اسپتال میں مفت کرا سکتے ہیں جیسے بلڈ ٹیسٹ میں شوگر ٹیسٹ ہو گیا کے ایف ٹی ہو گیا ایل ایف ٹی ہو گیا ایکس رے سی ٹی اسکین ایم آر آئی جو بہت زیادہ مہنگے ہوتے ہیں وہ آپ سبھی سرکاری اسپتال میں مفت میں کرا سکتے ہیں اگر ایسی ہی بڑی بڑی بیماریوں کا علاج جو آپ افورڈ نہیں کر سکتے پرائیویٹ ہاسپیٹل میں وہ آپ سرکاری ہاسپٹلس میں جا کے علاج کرا سکتے ہیں جیسے کینسر کی بیماری ہو گئی کڈنی کی پروبلم ہو گئی لیور کی پرابلم ہو گئی یہ سبھی علاج آپ سرکاری اسپتال میں کرا سکتے ہیں ایسے ہی آپ کو سبھی طرح کی دوائیاں مفت میں ملتی ہیں جو آپ کو مہنگی مہنگی دوائیاں ہو لینی باہر سے پڑتی ہیں وہ سبھی سرکاری اسپتال میں آپ کو فری میں دی جاتی ہیں اور سبھی طرح کے لوگوں کو برابر سمجھا جاتا ہے آپ چاہے کسی بھی سرکاری اسپتال میں چلے جائیں آپ کو یہ ساری سھبی سودھائیں ہر سرکاری اسپتال میں ملیں گی اگر آپ اسپتال نہیں جا سکتے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موجودہ سرکار نے آپ کے علاقوں میں محلہ کلینک کھلوا دی ہیں اس میں آپ جا کر اپنا علاج کرا سکتے ہیں یہ محلہ کلینک ہر ایرئے میں ہیں اس میں سبھی طرح کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں ایکس رے ہوتے ہیں اور یہ سبھی طرح کے لئے فری ہیں اس میں کچھ ڈاکٹر اسپیشلسٹ ڈاکٹرس بھی ہوتے ہیں جیسے اسکن کے اسپیشلسٹ ہو گئے آرتھولوجسٹ ہو گئے گائنولوجسٹ ہو گئی یہ سبھی اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں جو اسی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں یہ سبھی آپ کو محلہ کلینک میں مل جائیں گے اس سے آپ اپنا علاج کرا سکتے ہیں یہ موجودہ سرکار نے ہیلتھ پہ کافی اچھا کام کیا ہے